जोंनि गामियारि ओनसोलाव गथ' गथाइफोरखौ पलिअ दौनायनि बेलायाव आशायानो फ्राय गामि गामि न'खर न'खर गिदिङो बात जोंनि एरियाआव पलिअनि फ्राय गैयानो होनजाबाय पलिअनिफ्राय मुक्ति जाबाय होनजाबाय दा पलिअनि जानाय गथ'फोरखौ नुनो मोन्नायानो जादिया